आङो बर' हांखो लिरनायाव जेबो गोब्राबथाय मोना नाथाय बर' रायलायनायाव आरो फरायनायाव हाय एसे उसुबिदा मोनो मानोना आं उन्दै निफ्रायनो इंलिस मिदियाम स्कुलाव फरायबोनाय गथ' बेनि खायनो आं बांसिन इंलिस लेथार जोंसो लिरबोनाय फरायबोनाय जायोमोन बेनिखायनो आं बर' जोंनि बे देबानागिरि स्क्रिप्ट खौ आं फरायनो गोब्राब मोनो आरो बर' रायलायनायावबो माखासे गोथौ सोदोबफोरखौ आं सानखांस्लाबनो हाया बेनिखायनो आं रायलायफुनायावहाय बे सानखांस्लाबि सोदोबफोरखौ आं गुबुन रावजों एबा इंलिस जोंनो इंलिस सोदोबफोरखौनो बाहायनाङो दा बियावनो आं बे मोनसे गोब्राबथिखौ मोनो आरो फरायनायाव आंहा बारा फ्रेकथिस गोयैखाय आङो बर' हांखो फोरखौ फरायनायाव इसे गोब्राब मोनो जानो हागौ बे फरायै फरायै फ्रेकथिस खालामै खालामै आं इसे गेनावनिफ्राय थाब थाब फरायबोनो हागोन सानो